नमस्ते हम अच्छे हैं हाँ हमें टीचर ने बताया था कि आपकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है और आपके बिहेवियर में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं टीचर को लेकिन टीचर्स कह रहे हैं कि आप लेट आते है बिल्कुल भी यूनिफ़ॉर्म भी बिल्कुल सही नहीं है और बिहेवियर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं मतलब कि हमें ये भी पता लगा है टीचर्स से कि आपका काम भी बहुत काम भी कम्प्लीट नहीं है और वैसे भी टीचर्स के साथ आप बिल्कुल भी आप मतलब इंटरैक्ट नहीं करते हैं और क्लास में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो मतलब जो आपसे काम करवाते हैं आप उनको उनकी कम्पलेन करें टीचर्स से की ये मुझसे करवा रहे हैं ठीक है आप इसके बारे में तो अपने टीचर को ज़रा बताएँ और आपकी अटेंडेंस इसका तो सोल्यूशन यही है कि आप स्कूल का जो टाइम है उससे आप अपने घर से आधा घंटा पहले निकलें जिससे की आप समय पे पहुँचें तो इसका तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको ठीक है इसके बारे में भी हम देखते हैं ठीक है तो इसके बारे में तो अब देखना पड़ेगा ठीक है हम आपको बाद इसकी कुछ सोल्यूशन बताते हैं इसके बारे में तो हमें थोड़ा आपको हम बताते हैं आप भी अपनी अटेंडेंस को अब थोड़ा आगे बढ़ाएं क्योंकि फिर आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा ठीक है आप अपना बिहेवियर भी ठीक करें और अटेंडेंस भी अपनी पूरी करें हम इसके बारे में देखते हैं ठीक है